भारत में नौकरी स्थल काफ़ी सही है इससे चुनौतियाँ काफ़ी आ सकती हैं इससे हमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना जा सकता है मजदूरी लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं